हां जी एह् रितिक हुंदे फॉदर साह्व बोला दे में इंदा कालेज दा स्पोटस टीचर बोला नां आहो ते केह् आखदे थोह्ड़ा इ'यां मतलब कि कोई दस पंदरां दिनें च इं'दा स्पोटस इवैंट होना इक ते एह् असें इद्धर जम्मू कोला दा बाह्र गै होना एह् अऊट ऑफ स्टेट ते केह् तुस इंट्रसटिड हो तुस अपने बच्चे गी भेजने गी बाह्र अऊट ऑफ स्टेट नेईं फीस एह्दी गोरमैंट दी तरफ दा स्पोटस इवैंट होना आऊट ऑफ स्टेट कुदै बी होई सकदा हाल्ली ते फिल्हाल इद्धर करनाटका लेआ दे नै बाकी सारा गौरमैंट दा होना तुस रड़ी र'वो खाल्ली जागते गी थोआढ़े गी सनाई ओड़ेआ हा सारा किश ते मिगी फोन करियै सनाई ओड़ेओ ठीक ऐ